جیسا کہ آپ نے پوچھا مجھے گھر کا کھانا پسند ہے یا باہر کا اور کیوں تو مجھے باہر کا کھانا زیادہ پسند ہے باہر کھانا کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ مجھے گھر کے کھانے میں نہیں آتا باہر کے کھانے میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مجھے ہی کیا سب کو پسند ہوتی ہیں جیسے پانی پوری آلو چاٹ سموسہ وغیرہ باہر کھانے کا سب سے بڑا مزہ تو یہ ہے کہ ہم باہر کھانے کے ساتھ ساتھ گھوم بھی لیتے ہیں اور گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہاں خریداری بھی ہو جاتی ہے باہر کے کھانے سے الگ الگ ذائقے کے بارے میں پتا لگتا ہے باہر کے کھانے میں کئی چیزیں ایسی شامل ہیں جن کا ذائقہ صرف باہر ہی آتا ہے اور گھر کے کھانے میں نہیں آتا